हलो

ॿुधायो जी जी जी बुक लैण्ड कचहरी रोड सिंधीअ में भेण असीं कोर्स जा त सभु किताब रखंदा आहियूं जेके अजमेर में बि कैंप बुक थियल वटि कोन आहिनि स्कूल लेविल खां वठी यारहें ॿारहें जा टेक्स्ट बुक्स दर्सी किताब वरी बी ए जा वरी एम जा उहे सभु रखंदा आहियूं इन खां सवाइ जेकॾहिं कंहिंजी डिमांड हूंदी आहे ॿिए कंहिं किताब जी त उहे असीं घुराए ॾेई सघंदा आहियूं चाहे उहे धर्मी किताब हुजनि चाहे अदबी किताब हुजनि साहित्यिक किताब हुजनि नॉविल कहाणियूं कविताऊं उहे तव्हां जेको चाहींदा असीं तव्हां खे मुयसरु कराए सघंदासीं साहित्य में जिन किताबनि खे साहित्य अकेडमी इनामु मिलियो आहे उहे सभु आहिनि राजस्थान सिंधी अकेडमीअ जे माल्ही दादा सां जेके किताब छपजनि था उहे सभु असां वटि आहिनि ऐं साहित्य अकेडमी जेके किताब छपाए थी या तर्ज़ुमो कराए थी या सिंधीअ में या जिन किताबनि खे तर्ज़ुमें जो इनामु मिलियो आहे उहे सभु असां पंहिंजे दुकान ते घुराए रखंदा आहियूं तव्हां जेको चाहींदा तव्हां खे अवेलेबिल कराए सघंदासीं हींअर डॉक्टर कमला गोकलानी जा आहिनि सिंधियत जा रंग असांजी विरासत सिंधी कविता में तंज़ ऐं ॿिया मकाला विनोदा आसुदाणी जो जंहिंखे साहित्य एकेडमी जो अवॉर्ड मिलियो हथु पकड़जांइ ऐं राजस्थान अकेडमी जे पारां जेके दा हासिलु कयल आहिनि पहाकनि ते आहिनि गायत्री जो जीविनीनि जो आहे सुरसूरमियूं जंहिंमें सिंगर्स जेके आहिनि उन्हनि जूं जीवनियूं तमामु सुठे नमूने ॾिनल आहिनि ऐं सिंधीअ जूं मशहूरु डांसर अनिला सुंदर जे जीवन ते बि किताब लिखियो वियो आहे गायत्रीअ लिखियो आहे त उहो बि तमामु तव्हांजो शौंक़ु अगरि डांस ऐं गाने में आहे त हुन जा किताब बि तमामु सुठा आहिनि ऐं कमला गोकलाणी जे जीवन जे शिक्षित ते डॉक्टर माला कैलाश रिसर्च जो किताबु लिखियो उन में बि कमला गोकलाणीअ जे सॼे साहित्य जे खज़ाने जी ॼाण ॾिनल आहे तव्हां जेको चाहींदा तव्हां अची रूबरू दुकान ते ॾिसी पोइ वठी सघो था कचहरी रोड ते इलाहाबाद बैंक जे साम्हूं आहे तमामु पुराणो दुकानु आहे बुक लैण्ड पहिरीं कंहिं ज़माने में रावत कालेज जेको उन जे साम्हूं हूंदो हो कुंड वारो दुकानु उहो असां उते असीं सभु किताब जेके इंटलेचुअल लेविल जा आहिनि उर उहे रखंदा हुआसीं ऐं हिंदीअ जा बि सभु साहित्यिक किताब माण्हू शौंक़ु सां वठी वेंदा हुआ त उहो हाणे असां कचहरी रोड ते शिफ्ट कयो आहे उतां तव्हां खे मिली सघंदा किताब ॿिया साईंस जा आहिनि साईंस सां कनेक्टिड आहिनि या जेको ॿियो सेक्शन आहे ऐं जेके नयूं इज़ादूं थियूं थियनि जीवनियूं आहिनि आतम कथाऊं आहिनि ढाई लेखन किन किताबनि लेखकनि कयो आहे उहे किताब बि असां वटि अवेलेबल आहिनि ऐं सुठा जेके पब्लिशर आहिनि मशहूरु किताब घर आहे या जेके जयपुर जा पब्लिशर आहिनि अजमेर जा कृष्णा ब्रदर्स वारो या इहे जेके आहिनि कचहरी रोड ते ई असांजे मथां अभिनव प्रकाशन उन्हनि जे बारे जेके किताब छपजंदा आहिनि उहे सभु असां वटि अवेलेबिल हूंदा आहिनि इन जे अलावा तव्हां खे जंहिं बि फील्ड में चाहु हुजे रुचि हुजे असांखे तव्हीं चवंदा त असीं तव्हां खे उहे किथां बि घुराए ॾेई सघूं था एन सी पी एस एल जा किताब आहिनि एन सी पी एस एल पाण बि छपाईंदी आहे उन्हनि आई ए एस कॉम्पिटीटिव एग्ज़ाम्स में जेकॾहिं सिंधी सब्जेक्ट आहे त उहे सभु किताब देवनागरी लिपि में लिपियांतरण कराया आहिनि ट्रांसलिट्रेशन करायो अथनि त उहे सभु असां वटि मौजूदु आहिनि आई एस सी कोर्स जा सिविल सर्विस जे कोर्स जा सभु किताब असां वटि मौजूदु आहिनि धार्मिक किताब भेण अॼुकल्हि घटि था हलनि हाणे कुझु डिमांड थी आहे किन चयो सिंधीअ जो गुरु ग्रंथ साहिब ॾे सिंधीअ में शिव पुराण ॾे सिंधीअ में भागवत ॾे ऐं असां उन पब्लिशर सां कॉन्टेक्ट कयो पर उन्हनि वटि कापियूं बचियल कोन आहिनि त हाणे सोचियूं वेठा त अहिड़ा किताब असां ई पंहिंजे तरफां रीप्रिंट करायूं या अकेडमी खे चऊं ऐं पोइ उहे असीं सेल लाइ रखंदासीं अहिड़ी डिमांड घणनि जे अंदरि आई आहे असां वटि हा हा हा उहे असां पंज कापियूं घुरायूं हुयूं ऐं घणनि ई उन जी साराहु कई ग्रंथ जी पहलाज वाणी जी त उहो नासिक मां छपियल आहे अगरि तव्हां खे उहो खपे त असीं तव्हां खे हफ़्ते ॾेढ में घुराए ॾेई सघंदासीं हा देवेंद्र शर्मा जो मेघदूत ट्रंसलेट कयो उन्हनि संस्कृत मां सिंधीअ में उहो हूंदो ऐं कबीर ते उन्हनि जो किताब लिखियल हो पर उहे कापियूं हिकु ॿ हिकु ॿ ई हूंदी छाकाणि त काफ़ी साल अॻु जा इहे किताब आहिनि उन्हनि जे पुस्तक पदम राज शर्मा जा कहानी संग्रह आहिनि कुझु असां वटि उन्हनि देवेंद्र शर्मा जा त लॻिभॻि सभु किताब मिली वेंदा तव्हां खे पदम शर्मा जा टे या चारि किताब असां वटि मौजूदु आहिनि हा उन्हनि जो बि काफ़ी तमामु घटि बचियल आहिनि सेल थी वई आहिनि ऐं गोवर्धन भारती बि जे घर वारनि सां बि असां कॉन्टेक्ट कयो पर उन्हनि वटि अवेलेबिल कोन आहिनि तॾहिं बि जेको हिकु ॿ किताब हूंदो मां तव्हां जे लाइ रखंदसि ऐं उहो मां चाहियां थो एकेडमीअ खे वेनिती करे गोवर्धन भारती जा किताब सभेई रीप्रिंट कराया वञनि छाकाणि त उन्हनि जा किताब शीशे जा घर त कोर्स में आहे त उहो असां छपाए छॾियो आहे रीप्रिंट कराए छॾियो आहे बाक़ी ॿियनि किताबनि जी अञां एतिरी डिमांड कोन आई आहे जेकॾहिं ग्राहक कस्टमर चाहींदा त असीं कंहिं इदारे खां मदद वठी मालीइम्ताद वठी ख़ुदि छपाए सघंदासीं हा हिंदीअ में त सभु आहिनि न न न अजंता प्रेस गोरखपुर जा बि सभ किताब असां रखंदा आहियूं पंहिंजे दुकान ते ऐं ॿिया बि जेके धार्मिक किताब आहिनि प्रेम प्रकाश मंडल जा किताब आहिनि स्वामी टेऊंराम जी जीवनी आहे स्वामी टेऊंराम जो ग्वालंथ जो ग्रंथ आहे दोहावली आहे टेऊंराम जी या जेके प्रेम प्रकाश आश्रम वैशाली नगर वारनि किताब छपाया आहिनि सिहत जो खज़ानो आहे या बसंत या दोहावली आहे स्वामी बसंत राम जिनि जा पंज किताब लिखियल आहिनि धार्मिक उहे सभु असां वटि मौजूदु आहिनि नॉविल गोवर्धन जो आहे हरी उत्थाणी जा आहिनि भॻवानु अटलाणी जा आहिनि ऐं गुजरात जे किनि लेखकनि जा आहिनि नॉविल गोबिंद माल्हीअ जा नॉविल आहिनि सभु हा ॼेठो लालवानीअ जा फिक्शन त हुननि जो घटि आहे बाक़ी उन्हनि जी जेका हेमू कालाणीअ जी जीवनी सिंधीअ में उन्हनि लिखी वरी उन जो हिंदी अनुवाद कमला गोखलाणीअ कयो जंहिंखे दिल्ली अकेडमी छपिवायो त उहे कापियूं बि असां वटि मौजूदु आहिनि इन्हनि जो नाटक ते कमु थियल आहे ॼेठो लालवाणीअ जा हिंदी किताब अठ ॾह अची विया आहिनि सिंधी साहित्य जे बारे में इतिहास जे बारे में उहे सभु तव्हां जो जेकॾहिं अदब में चाहु आहे त तव्हां खे मिली वेंदा असां वटां हा हा वॾी किताब आहे वरी संत जो वॾो किताब आहे सुठो मास्टर चंद्र जो आहे बिल्कुलु उन्हनि जे गीतनि जो बि किताब आहे ऐं उन्हनि जी जीवनी बि आहे कोहिनूर कला जो कोहिनूर टाईटल सां त उहो असां वटि तव्हां खे मिली वेंदो हाणे ख़तमु थी विया आहिनि परमानंद जा हुआ किताब बाक़ी स्वामी माधवदास जा जेके आहिनि किताब उहे रीप्रिंट थिया आहिनि उहे तव्हां खे सभु मिली वेंदा माधव दास उदासी जेके रहंदा हुआ माधू भाऊ जंहिंखे चवंदा हुआ स्वामी बिरमानंद जा आहिनि बिल्कुलु बिरमानंद साईंअ जा आहिनि स्वामी बसंत राम जा आहिनि हा उहे ग्रंथ ॿई आहिनि टेऊंराम ग्रंथ ऐं स्वामी ग्वालानंद जो ग्रंथ उहे सभु आहिनि जीवनी आहे स्वामी टेऊंराम जी सॼी ठीकु आहे तव्हां कंहिं ॾींहुं अचो दुकान ते रूबरू अची ॾिसो इएं मूंखे सभु यादि त कोन कोन्हनि केतिरा आहिनि खज़ानो भरियो पियो आहे त तव्हां कॾहिं बि दुकान ते अचो ऐं तव्हां पंहिंजी पसंदि जा किताब वठी वञो तव्हां चाहु ॾेखारियो असांजे दुकान ते अची सिंधी किताबनि वठण लाइ उन लाइ तव्हांजी महिरबानी इहो चाहु तव्हां जो शाल क़ाइमु रहे सदाईं थैंक यू

घणा मिंट थी विया ॾिसां पई वधीक थी वियो हूंदो टाईम रखे हा न साम्हूं भाई बसि घणो ई थियो हाणे इहो ई कंदीमांव बसि हीअ त थी वियो न हिकु थी वियो मैडम रखियो कोन्हे छा कयूं असां